कोंकणी भास शिकोवपाक भरपूर इम्पोटंट कित्याक आमची ती मांयभास इतली वर्सां आमगेली पिडी ती शिकत आयल्या आनी समज आतां दुसरी भासो येवन आमी ते विसरले जाल्यार ती आनी मुखार आमच्या भुरग्यांक पावची ना ती आमची आयडेनटिटी मेनटेन करता गोंयकारपणाची सो आमी ती जाता तितली आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाची ताचेर आमी स्पेशल आनी लक्षण दवरपाक जाय की ती भायर दुसरी लँग्वेज शिकल्यार प्रोब्लम ना पूण आमची गोंयची भास कोंकणी ती सगल्यां करून इम्पोटंट जावपाक जाय कित्याक ती आमकां सगल्यांक एकठांयता आनी ती आमकां एक आयडेनटिटी दिता ती आमी गोंयकार म्हूण सो आमी जाता ते भाशेन ती कोंकणी आमच्या भुरग्यांक आनी आमी ती शिकपाक जाय सारकी आनी आमच्या मुखार मुखार दवरपाक ती आमच्या भुरग्यांकूय शिकोवपाक जाय की तें मुखार तांच्या भुरग्यांक शिकय म्हूण कित्याक ती आमची कोंकणी भास गोंयची